असांखे स्विमिंग जो तरण जो शौक़ु बचपन खां आहे ऐं असां पंहिंजी स्विमिंग जी सही तरह प्रैक्टिस करे करे हमेशह जिते बि असांखे मौक़ो मिलंदो आहे त ज़रूर हिन मौक़े खे बि हथु कंदा आहियूं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि स्विमिंग सेखारण जो शौक़ु रखियो आहे उहे बि ॾाढो दिलि सां कंदा आहिनि ऐं कॉम्पिटीशन में बि अॻियां वधण जी कोशिश कंदा आहिनि त जिते जिते असांखे मौक़ो मिलंदो आहे असां हिन तैराईअ जो ज़रूरु असां इस्तमालु कंदा आहियूं ऐं जिते बि पाण खे जीअं की पंहिंजी गंगा नदी आहे किथे बि नदियुनि ते था वञू चाहे किथे बि जिते तेज प्रवाह आहे पाणीअ जो उते पाण खे संभाल सां थोरो तरणु खपे उते चेइनिनि जो बंदोबस्तु आहे रसियुनि जो बंदोबस्तु आहे चाहे कुझु न कुझु पकिड़े करे असां डेम आहिनि त उते जीअं पथरनि जूं चटानूं वग़ैरह ठहियल हूंदियूं आहिनि त उते आसपासि थोरो पकिड़े करे थोरो सम्झि सां पाणि बि ऐं पंहिंजे ॿारनि सां गॾु पाण खे हिन स्विमिंग जो मज़ो वठी था सघूं पर थोरी हिन में असां पंहिंजी सेफ़्टी था रखूं ऐं पंहिंजे ॿारनि जी बि सेफ़्टी था रखणु चाहियूं त जेका आसपासि सेंवार ॼमियल आहे या त आसपासि जेका बि फ़िसलन आहे या पाणीअ जो बहाव जिते वधीक था ॾिसूं उन तौरु उन पासे वञिणो ई न खपे ताकी पाण खे काई बि परेशानी या दिक़त अचे न पाण खे अचे न असांखे ॾिसी असांजे पुठियां केरु अचे थो उनखे अचे त असांखे बि हिन शइ जी सावधानी रखी करे अॻियां किथे बि तरण जे लाइ कंदासीं त पाणि बि मज़ो वठी सघंदासीं ऐं सुरक्षित बि रही सघंदासीं